भारतीय रेलवे सिस्टम जेको पूरो हैंडल थींदो आहे उहो असांजे सरकार जे द्वारा हैंडल थियण में ईंदो आहे त जेकी सभु सुविधाऊं हूंदी आहिनि ट्रेन जी अचनि जी टाइमिंग वञण जी टाइमिंग जी ट्रेन जे अंदरि जेको अ नाश्ते पाणी जी व्यवस्था हूंदी आहे स्टेशन जी जेकी सभु व्यवस्था हूंदी आहिनि अनाउंसमैंट्स अम सफ़ाई स्टेशन्स जी उता जो स्टाफ जेको बि सभु अ पाण खे फैसिलिटीज प्रोवाइड करण में ईंदी आहिनि उहो सभु सुविधा अ इंडियन रेलवे ॾींदी आहे जेकी हैंडल थींदी आहे असांजे इंडियन गवर्नमेंट जे द्वारा अ ट्रेन में ॿ तरह जी ट्रेन अ ट्रेन हूंदी आहे हिकु लोकल हूंदी आहे हिकु मेन हूंदी आहे जंहिंमें मेन में पाण सिटी टू सिटी मां घटि समय में असां अ वधीक डिस्टेंस कवर करे सघंदा आहियूं जी जीअं पाण खे कोई हिकु सिटी मां ॿिए सिटी में वञिणो हुजे त पाण ट्रेन जी हेल्प खणी करे अ जल्दी पहुंची सघंदा आहियूं अ बाक़ी ट्रेन में एसी ऐं नॉन एसी अ दॿा हूंदा आहिनि जंहिंमें एसी में एसी जा जेके डबा हूंदा लाल कलर जा हूंदा आहिनि ऐं नॉन एसी जा जेके डबा हूंदा आहिनि हो ब्लू कलर जा हूंदा आहिनि नीरा ऐं चारि दबा हूंदा आहिनि हिकु अपर सीट लोअर सीट मिडल सीट हूंदी आहे हुन जे ॿिए साइड में साइड अपर ऐं साइड लोअर सीट हूंदी आहे ट्रेन जा जेका पहिया हूंदा आहिनि ट्रेन जा पहिया ऐं पटरी ॿई स्टील जा हूंदा आहिनि ऐं ॾाढो वधीक आवाजु कंदा आहिनि त पहिया ट्रेन जा जेका ट्रेन खे अगरि खणी वञण में पंहिंजी अ मदद कंदा आहिनि इ इंजन जी ॻाल्हि चई त इंजन सभिनि खां अॻियां सभु दॿनि जा अॻियां ट्रेन जो इंजन हूंदो आ्हे इंजन अके हिकु अकेलो इंजन पूरो पूरी ट्रेन खे हिकु गॾु छिके वेंदो आहे ट्रेन में रही शोर ॾाढो हूंदो आहे त हर तरह जा माण्हू अ ट्रेन में हूंदा आहिनि कोई ॻाल्हाए थो कोई गाना ॿुधंदो आहे त शोर ॾाढो वधीक हूंदो आहे मां ट्रेन सां सफर कयो हुयो जम्मू कश्मीर ताईं सूरत खां जम्मू कश्मीर जो हाणे सफर कयो हुयो ॾाढो सुठो सफर हुयो आनंद आयो हुनमें ॾाढो